फरायनायनि सिगां स्कुल फरायनायनि समाव आङो गोबां सल'बाथाफोर फरायदोंमोन आरो बे सल'बाथाफोरखौ आं गथ'फोरनो फरायथिनानै होयो गथ'फोरनि सल'बाथा बोराय बुरै थारुन गायनाय सल' बेफोरखौ आं गथ'फोरनि सिगाङाव बुंनानै होयो आरो गथ'फोरा बेफोरखौ खोनासंनानै जोबोद मोजां मोनो आं बुंनायखौ खोनासंनानै आरो आङो गोदोनि समाव रामायण फोरखौबो फरानो फरायदोंमोन फरायनानै राम सिता लखन गासिबो बिसोरनि खाहानिफोरखौ फरायनानै आं जोबोर गोसोयाव मोजां मोनो गोसोयाव लानो हायो माखौबा लायो माखौबा बावलांनाय जाबाय आरो गोबाव जानायजों आङो

बेफोर सल'बाथाफोरखौ फरायनानै मालाबा मालाबा गथ'फोरनोबो खिन्थानाय जायो

गथ'फोरनि फरायनायाव आङो बायदिसिना सल' खिन्थानानै गथ'फोरखौ गोजोनहोयो माखासे बिजाबफोरखौ फरायदोंबाबो आं गासोयाव बावनाय जाबाय आं गथ'फोरनो बिदिनो सल'बाथा खिन्था खिन्था टाइमखौ फास खालामो आरो आं फरायनायानो जानाय नंलागोन हाय